जी राम राम साईं जी साईं जी हा ठहियल मकान बि आहे ऐं प्लाट बि आहे

जी हिन वक्तु सभु अघि छह हज़ार सत हज़ार ऐं अठ हज़ार पर स्क्वाएर फ़िट आहे जी जी जी सर जी साईं मां पाण बि ठाहींदो आहियां जी जी जी उहो बि थी वेंदो जी स जी साईं जी साईं